میں اپنے علاقے کی سیاسی جماعتوں اور نمائندوں سے واقف ہوں ہمارے علاقے میں چند بڑی جماعتیں سرگرم ہیں جو مختلف مسائل پر کام کر رہی ہیں جیسے تعلیم صحت سڑکیں اور بجلی کی فراہمی ان کے نمائندے عوامی جلسوں شکایتی کم کیمپوں اور آن لائن پلیٹفارمس کے ذریعے شہریوں سے رابطہ رکھتے ہیں بطور شہری جب ہمیں کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے جیسے پانی کی کمی یا سڑک کی خرابی تو ہم اپنے مقامی نمائندے سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ عموماً فوری کارروائی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ نمائندے مختلف ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں اور سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے میں مدد بھی کرتے ہیں اس طرح وہ شہریوں کی آواز حکومت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں